आमच्या खातीर शिक्षण हें खूब गरजेचें जावन आसा आनी ताका लागून आवयो भुरग्यांक कितलें पयस पडूंक पूण ती यो वच करून तांकां शिकोवन वयर काडटात चेडवाच न्हय चेड्यांकूय वयर शिक्षण मेळचें आनी चेडवांक तर चड गरजेचें आसा शिक्षण जेणे करून तांकां नोकरी कामांक करपाक मेळटा तशेंच आमी नोकरी केल्ल्या कारणान आमकां खुबशें आमचें जिवन सुदारिल्लें आसा आनी तशेंच बायलांनी फाटी रावूंक उपकारना फुडें सरून शिक्षण घेवचें आनी बऱ्यांतली बरी नोकरी करून आपल्या घराक तसोच आपल्या भुरग्यांक शिक्षण दिवपाक आदार मेळ करचो आनी आमकां बरी नोकरी मेळ्यार आमी भुरग्यांक बरे तरेन शिक्षण दिवंक शकतलीं म्हणून आमी शिक्षण घेनासतना रावचीं न्हय घोवा घोव कामांक वयता म्हणून आमी घरा रावचीं न्हय आमी कितें तरी हावज वायफ सुद्दां घरांत कितें तरी उद्योग धंदो करून कमोवंक शकता जशें की हांव बॅगां शिवून कितें तरी म्हजें कमाई करता आनी भुरग्यांकूय सांगता की तुमी कितें बरें शिकात बरें कामांक लागात आनी तुमकां ज्यो बायलो मेळटल्यो त्यो शिकलल्योच हाडात जेणे करून तुमचो फुडार बरो जातलो आनी तुमकां बरे तरेन बरें वावुरपाक मेळटलें बरें भोंवपाक मेळटलें बरें खावपाक मेळटलें गाडी घेवंक मेळटली आनी तुमचें इनकमूय बरें भशीन जातलें म्हणून आमचें शिक्षण हें खूब गरजेचें जावन आसा चडांत चड शिकचें आनी बऱ्यांतली बरी नोकरी मेळची इतलेंत धेर्य धरून फुडें सरचीं